हांवें खुबशीं पुस्तकां वाचल्यात कोंकणीची वाचल्यात तशेंच मराठीची वाचल्यात आनी हिंदीची थोडी अशी वाचल्यात पूण सद्द्या लोकवेदाचेर अभ्यास करता म्हणून कांय पुस्तकां वाचता आनी तितूंतलें एक पुस्तक जें हालींच हांवें हातीन घेतलें तें लज्जा गौरी लज्जा गौरी हें पुस्तक राची डेरे हांचें लेख लोकवेदकान राची डेरे आनी त्या पुस्तकांत खूब सुंदर अशें लोक साहित्य लोकवेदाचें वर्णन केल्लें आसा आमच्या लोक संस्कृतींत कांय अशें तरेची विचार तिणी दाखोवन दिल्ले आसात जे अस्तुरेचे दर्शन खूब बरें तरेन करता लज्जा गौरी ह्या पुस्तकांत बायलेचे अस्तित्व कितले काळा पासून आशिल्ले आनी कशे तरेन तिका पुजताली बायल म्हणल्यार एक सृजनात्मकता दिवपी ती नवनिर्मिती तयार करपी एक अस्तुरी म्हण तिजे अस्तित्व हें पुरातन काळा पासून तें आज मेरेन कशें आसा तिका देवाच्या रुपान आमी कित्याक मानतात तिजी आंगाचे तिजे कांय आंगाचे कांय भागाचे तिजी येवनी भागाची कांय पुजा करतात आनी तेजे कारण किदें आसा पुरातन काळांतल्यान जे लोक वस्तुरेक मानताले आमी अशें म्हणटात की अस्तुरेक आदल्या काळार चड सम्मान आसनाशिल्लो पूण खरें पळोवपाक गेल्यार वस्तुरेक आदल्या काळार पासून सम्मान आशिल्लो हे लोकवेदाचो अभ्यास करतना त्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका कळ्ळें आनी हेजे विशीं हांवें म्हज्या घरच्या कडेनूय उलयलें की ना की हे विचार जो आमचो आशिल्लो की पुरातन काळान बायलांक मान नाशिल्लो मान आसनाशिल्लो हें हें पुस्तक दाखोवन दिता की मान आसतालोच आनी तेजेर लेख रांची डेरी हाणी खूब सुंदर रितीन वर्णन केल्लें आसा तें पळोवपाक मेळटा